नमस्ते सर सर मैंने ऐमज़ॉन से ऑर्डर किया था वो अभी तक आया नहीं है मेरा मतलब वो आ तो गया है पर वो जो सही वाला किया था वो नहीं आया है कुछ दूसरा आपने मुझे कॉस्मेटिक दे दिया है ये मैंने नहीं मंगाया था मुझे रिटर्न करना है इसको सर मैं इधर कालीबाई मंदिर रहती हूँ नहीं

सर क्या प्रॉसेस रहेगा इसका और अभी तो मैं घर पे हूँ नहीं अभी तो मैं बाहर आई हुई हूँ तो मैं कैसे आपको वापस रिटर्न कर पाउंगी नहीं वो बात तो सही है सर पर अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है गलती तो आपकी कंपनी की है उन्होंने मुझे गलत दे दिया है तो बट नहीं अब मुझे वो चाहिए ही नहीं प्रॉडक्ट मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए कितने दिन में आएगा पेमेंट मेरे खाते में वापस इतना इतना थोड़ी न मैं वेट करूँगी सर ये क्या बात हुई ऐसे नहीं होता है सर फिर अब दूसरा कुछ सामान मंगाएंगे तो फिर ये तो आप लोगों की गलत बात है न ये गलती कस्टमर की थोड़ी होती है आप लोग ऐसे गलत गलत सामान डाल देते हो और फिर हमको ऐसे बोल देते हो आप इतना वेट करो ये करो अगर किसी को जरुरत हो तो ठीक कोई बात नहीं पहले आप मुझे प्रॉडक्ट डीटेल्स लिख लो मैं आपको बताती हूँ जो नहीं मेरे फ़ोन में कोई मैसेज भी नहीं आया है मैंने आपकी कंपनी में इन्फॉर्म किया उसके बाद भी कुछ क्वेरीज़ नहीं हो रही हैं ऐसे नहीं होता है मैं कैसे कन्फर्मेशन ले लूँ कि आप उसी कंपनी से हो अच्छा आपका क्या नाम है सर ठीक है सर तो आप कितने दिनों में मेरे पास ये ऑर्डर लेने के लिए वापस रिटर्न करने के लिए आप लेने आएँगे

आधे घंटा बहुत देर हो जाएगी मेरे को तो टाइम लगेगा मैं बाहर आ रखी हूँ बाहर आ रखी हूँ मैं सर मैं आपको एक घंटे में नहीं मिल सकती अभी मुझे कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा चार पाँच घंटे जॉब पर हूँ मैं मेरी ठीक है सर मैं देखती हूँ आप कितने देर में अब आते करते हो पर मैं कल परसों में फिर आपको प्रॉडक्ट दूंगी और प्लीज़ दो से तीन दिन में मुझे मेरा पेमेंट वापस चाहिए